हाँ राजस्थान में मनोरंजन काफ़ी पारम्परिक तरीके हैं क्योंकि राजस्थान में संघ लोक संगीत सुनते हैं लोग जिसे मनोरंजन होता है और लोक नृत्य देखते हैं जो काफ़ी आनंददायक और मनोरंजक होता है रंगमंच जैसे रामलीला का नृत्य का नाटक करते हैं कुछ लोग भगवद्गीता का कृष्ण लीला का नाटक करते हैं उसे रंगमंच कहते हैं और वह काफ़ी अच्छा लगता है रंगमंच सिनेमा हॉल पर भी दिखाया जाता है जैसे अंकुर सिनेमा हॉल है इस पर फ़िल्में दिखाइए मनोरंजन का काफ़ी अच्छा साधन है और रंगमंच काफ़ी टीवीयों पर भी आता है जो बहुत ही अच्छा लगता है जैसे पुराने नाटक दिखाए जाते हैं उसे रंगमंच कहते हैं